असांजी सिंधी भाषा जी विरांङे खां पोइ जाम अहमियत घटिजी वई आहे असांजे शहर में सिंधी स्कूल लॻभॻि बंदि थी विया आहिनि पर सरकार जी मदद सां अॼ जो दौर जेको हले थो उन में हर स्कूल में सिंधी भाषा ज़रूरी कई अथनि पहिरें दर्जे खां ॾहें दर्जे ताईं असांजी सिंधी ॿोली ज़रूरी कई अथनि इन सां असांखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए त असांजे ॿारनि जो ईंदड़ भविष्य ॾाढो ई उज्ज्वल आहे